भारत शहरनि में अहिड़ा घणेई राज्य आहिनि जिते वञणु ॾाढो सुठो ऐं पंहिंजी मन जी शांती लाइ उहा शहर ॾाढा ई सुठा आहिनि जीअं की अमृतसर उज्जैन वैष्णो देवी केदारनाथ पावागढ़ अहिड़ी सभिनि जॻह ते वञी करे ॾाढो ई सुकूनु मिलंदो आहे ऐं असांखे अहिड़ियुनि जॻह ते छो वञिणो खपे छो की असांखे अहिड़ी जॻहियुनि ते वञी असांजे माता असांजे भॻवान जे बारे में उन्हनि जी सॼी कथाऊनि जे बारे में उहा हिते उते हुन जो वास छो थियो हुनजी सॼी कथा ख़बर पवंदी आहे असांखे ऐं मूंखे अमृतसर वञणु हेॾो वणंदो आहे उते वेई करे मां पंहिंजो सॼो ॾींहं मुंहिंजो किथे निकिरी वेंदो कुझु ख़बर न पवंदी आहे असां उते शेवा ॾियूं उते सदा शेवा कयूं त हुनजी उते मुंजी जेतिरी बि मान्यताऊं आहिनि उहा पूरी थियूं आहिनि ऐं असांखे अहिड़ी जॻह ते वञिणो ई खपे जिते असांजो मनु लॻे जीअं की वैष्णो देवी अमृतसर अहिड़ी जॻहियुनि ते वञी करे असांजे मन खे शांती मिले असांजी इच्छाऊं पूरी थियनि त हिनजे करे असांखे सभिनी जॻह ते वञिणो ई खपे